वैसे ते साढ़ी इंडिया दि'यां स्टेटां जेह्ड़ियां न टोटल ठाई स्टेटां न ओह्दे बिच पैह्ली स्टेट जेह्ड़ी ऐ उ'दा नांऽ ऐ आंध्र प्रदेश दूई स्टेट दा नांऽ ऐ अरुणाचल प्रदेश त्री स्टेट दा नांऽ ऐ असम चौथी स्टेट दा नांऽ ऐ बिहार बिहार दे बाद पंजमी जेह्ड़ी ऐ साढ़ी स्टेट दा नांऽ ऐ गोआ एह् पंज स्टेटां जेह्ड़ियां न साढे इंडिया बिच औंदियां